मुंहिंजो नालो काजल गोकलाणी आहे मुंहिंजो सूरत में घर परिवार सां गॾु मां रहंदी आहियां मुंहिंजो घोट हिकु नंढी नौकिरी कंदो आहे कपिड़े जी दुकान में मुहिंजे छोकिरे जो मूंखे हिकिड़ो छोकिरो आहे तंहिंजो नालो आकाश गोकलाणी आहे मूंखे हिकु छोकिरी आहे तंहिंजो नालो राधिका आहे मूंखे मुंहिंजे परिवार सां गॾु घुमण ऐं फिरण जो शौंक़ु आहे मूंखे भॻवान जा भॼन ॿुधणु वणंदा आहिनि फिल्मी गाणा ॿुधणु वणंदा आहिनि जीअं पिकिचरूं आहिनि उहे वणंदियूं आहिनि अमुक टाइम ते असां सीरियल ॾिसंदा आयूं टीवीअ ते उहे वणंदा आहिनि गाना ॿुधणु वणंदा आहिनि ऐं गरबा आहिनि फेस्टिवल आहिनि फेस्टिवल उजवण वणंदा आहिनि उतराइण आहे जीअं उतराइण में पतंग उॾाइणु बोरींडा खाइणु इहे सभिनि जो बि शौंक़ु आहे हुनखां पोइ वरी होली थी अचे होलीअ जो शौंक़ु थींदो आहे होलीअ में सभु कलरनि सां सभु गॾु वारा गॾिजी करे रमंदा आहियूं उनखां पोइ वरी गोप अष्टमी आहे कृष्ण भॻवानु जा आहिनि सॼो सावण महिनो तो अचे रक्षा बंधन आहे उहो असां फेस्टीवल असां मल्हाईंदा आहियूं उनखां पोइ गरबा आहिनि गरबनि जो बि शौंक़ु आहे गरबा खेॾंदा आहियूं ॾिआरी थी अचे जीअं ई साल जा जेतिरा त्योहार आहिनि असां सभु राजी ख़ुशी मल्हाईंदा आहियूं असां सभिनि खे शौंक़ु बि आहे हर हिक त्योहार सैलिब्रेट करण जो सभु नवां कपिड़ा पायूं मिठायूं अचनि घर में सभु राज़ी ख़ुशीअ सां असां हर हिक त्योहार असां सैलिब्रेट कंदा आहियूं ऐं ॿियो वरी मूंखे रोटिनि जो बि शौंक़ु आहे हिक खां हिकु जीअं मां वैराइटी ठाहे वेंदी आहियां रोटीअ में हिक खां हिकु भाॼी आहे पनीर जूं भाॼियूं आहिनि जीअं की पनीर में पनीर टिक्का आहे मटर पनीर आहे पालक पनीर आहे पनीर जी भुर्जी आहे सभु वैराइटियूं अचनि दाल जूं वैराइटियूं अचनि राइस में वैराइटियूं आहिनि राइस जी वैराइटी ठाहे वञा चिकन आहे चिकन जी वैराइटियूं अचनि हर हिक वैराइटी ठाहे वञा टिफ़िन खां मां ख़ुदि ऑनलाइन जो जीअं बिज़नेस कंदी आहियां मुंहिंजो टिफ़िन सर्विस जो हलंदो आहे उनमें बि मां वैराइटियूं मोकिलिंंदी आहियां त मूंखे हुननि जो सभिनि जो रिस्पोंस बि जाम सुठो ईंदो आहे त मूंखे ख़ुशी बि थींदी आहे उहे की की सुठे नमूने सां भई मां कंहिंखे पहुचायो की मुंहिंजे करे के सुठे नमूने सां खाधो हिन ॻाल्हि जी ख़ुशी बि मूंखे थींदी आहे ऐं ॿियो वरी मूंखे पंहिंजे परिवार सां गॾु घुमणु फिरणु बि वणंदो आहे किथे कॾहिं मंथली असां पिकिचरु ॾिसणु वञूं सूरत में जीअं घुमण जूं जॻहियूं आहिनि डूमस बीच आहे सूरत जे पासे में दमण बीच आहे हुननि जॻहियुनि ते घुमण जो शौंक़ु आहे उते वञू जा सूरत खां आसे पासे में आहे जीअं कच्छ वियासीं आदिपुर वियासीं भावनगर वियासीं बॉम्बे वियासीं ॿाहिरि त थोरो परे परे वञण जो बि शौंक़ु आहे सभु पंहिंजे घर परिवार सां गॾु ईंदा वेंदा आहियूं सभु राज़ी ख़ुशीअ सां घुमंदा आहियूं सभिनिन खे शौंक़ु बि आहे हिन ॻाल्हि जो घर में त हिक खां हिकु वैराइटी थींदी आहे उहो सभु बि खाईंदा पर हिन खां सवाइ असां बि कॾहिं ॿाहिरि वेंदा आहियूं खाइण जीअं कॾहिं होटल में वियासीं कॾहिं किथे वियासीं खाइणु कॾहिं होटल में वेंदा आहियूं कॾहिं ॿाहिरि वेंदा आहियूं गॾु थदो पीअणो थींदो आहे वो खाऊं पीऊं गॾु परिवार मिली करे आइस्क्रीम कॾहिं खाइणु वञूं ऐं ॿियो मूंखे वरी सिलाईअ जो बि शौंक़ु आहे जीअं मां सिलाई करे वेंदी आहियां मशीन आहे हथ जी मशीन आहे हथ हथ वर्क ईंदो आहे करणु मशीन ते बि मां कुर्ती ऐं ब्लाउज़ गाउन सिबी वञा सॼो ड्रेस सिबी वञा इहो सभु बि कम करे वञा वेस्ट मां बेस्ट जो ईंदो आहे उहो करण ईंदो आहे उहो कयां नंढी नंढी बोतलूं ईंदियूं आहिनि जीअं सोढाउनि जूं उनमां गुॾियूं ठाहिणु उनमां शो पीस ठही वञनि लैंप ठाहे वञा हुनमां मूंखा उहे ठहे ऐं कपिड़े मूंखे बि झूनिन साड़िनि मूंखा आहिनि झूना दुपट्टा आहिनि उनमां कप ग्लू छणिया ठाहियां नंढा नंढा करे नंढा रूमाल ठाहियां मंदिर जा नंढा नैपकिन ठहिणु गुरू आहिनि गुरू महाराजनि जा चोला सिबी वञा मशीन ते हीअ सभु बि बि नंढो नंढो कम बि मूंखे जाम शौंक़ु आहनि सभिनीनि करण जो ऐं मां घरु वेठे वेठे हीअ सभु बि कंदी आहियां हिक रोटिनि जो जाम शौंक़ु आहे मूंखे मां रोटी करे वञां हिक खां हिकु वैराइटी करे वेंदी आहियां रोटीअ में ऐं हिनखां सवाइ मूंखे मशीन जो बि जाम शौंक़ु आहे मूंखे सिलाई करण बि इलाही वणंदी आहे त उहो मां सिलाई बि करे वेंदी आहियां मां नी ब्यूटी पार्लर बि सिखियमि थोरो थोरो ब्यूटी पार्लर बि हलाइ वञा पर ॿाहिरि कोन्ह कंदी आहियां घर में करे वेंदी आहियां घर जो सभु करे वञा अंदरु ब्यूटी पार्लर जो जीअं भाई वैक्स आहे मेकअप आहे हेयर स्टाइल आहे नंढो नंढो एतिरो सभु मां पंहिंजे घर में जीअं भाई घर जो असांजो लेडीसूं आहिनि हुननि जे मथां मां सभु करे वेंदी आहियां इहो मूंखे पार्लर जो बिजनेस कोन्हे मुंहिंजो बिजनेस टिफ़िन सर्विस जो आहे मुंहिंजो उहो हलंदो आहे ऐं उहो सुठो बि आहे उनमें बरक़त बि आहे मुंहिजो घोट बि कमाईंदो आहे थोरो मां घर खां इहो टिफ़िन सर्विस जो कंदी आहियां ॿिन्हीनि जो राज़ी ख़ुशीअ सां सुठे नमूने सां हलंदो आहे थोरी बचत थींदी आहे ॿार ॿ आहिनि ॿई ॿार पढ़ण पिया था बेबू वॾो आहे छोकिरी नंढी आहे सभु असां राज़ी ख़ुशीअ सां रहंदा आहियूं ऐं ॿियो फैस्टिवल मल्हाइण जो बि शौंक़ु आहे जीअं फैस्टिवल मल्हाए वेंदा आहियूं मशीन जो शौंक़ु थी वियो रोटी पाणीअ जो शौंक़ु थी वियो ॿार बि ॿई समझदार आहिनि ॿार बि ॿई सुठे नमूने सां हलनि था ॿई पढ़िण बि पिया था अञा छोकिरो जीअं कॉलेज में आहे छोकिरी यारहें में आहे हीअंर ॿई पढ़िण पिया था सुठे नमूने सां छोकिरो मुंहिजो हीअंर पुरिते एअरपोट आहे एअरपोट ते जॉब पियो करे छोकिरीअ जो मुंहिजो नंढपिण जो सपनो हुयोसीं उनखे एअर होस्टेस ठहिणो आहे उहा एअर होस्टेस थींदी वॾी थी करे हुनजी पढ़ाई कंप्लीट थिए पोइ हुनखां पोइ उहो बि एअरपोट ते जॉब कंदी हुअ बि पंहिंजी लाइफ सुठे नमूने सां सेट करे छॾींदी बसि असांजो बि हिकिड़ो सपनो आहे नंढो वॾो घर थी वञे हिकिड़ो घरु वठूं पंहिंजे घर में सभु सुख शांतिअ सां रहूं असांजो परिवार में सभु हीअंर सभु भॻवानु जी दया सां सभु सुठो ऐं राज़ी ख़ुशी आहे कंहिं ॻाल्हि जी टेंशन कोन्हे असांखे बि घुमंदा फिरंदा आहियूं घर परिवार में अचूं वञूं मिटु माइटु असां वटि अचनि वञनि असां उते अचूं वञूं ऐं मुंहिंजे मम्मीअ मूंखे मुंहिंजे माइटनि में मुंहिंजे परिवार में मूंखे मुंहिंजी मम्मीअ गॾु सां जाम लॻाव आहे मां हर हिकु पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि पंहिंजी मम्मीअ सां शेयर कंदी आहियां किथे बि कहिड़ी तकलीफ़ अचे त मम्मी मूंखे सम्झाईंदा आहिनि मम्मी मथे ते हथु रखंदा आहिनि मम्मी पासे में वेही करे मुंहिंजी तकलीफ़ ॿुधंदा आहिनि ऐं सम्झंदा बि आहिनि ऐं सही राह ॾेखारण जी कोशिशि बि कंदा आहिनि मम्मी मूंखे भाउ आहे हिकिड़ो भाउ बि समझदार भाउ जो बि ॾाढो सपोट आहे मूंखे किथे बि कहिड़ी तकलीफ़ अचे कुझु बि अचे मुंहिंजो भाउ मुसां गॾु ई हूंदो आहे हमेशह ऐं कॾहिं अकेलो कोन्ह छॾींदा आहिनि मूंखे बि कंहिं ॻाल्हि में न कीअं बि न यानि सब परिवार में सब सही आहे मम्मीअ जो साथ आहे भाउ जो साथ आहे भाभी आहे भाभी बि जाम सुठी आहे भाभीअ जी बि कोई टेंशन कोन्हे ॿई ॿार आहिनि उहे बि सुठे नमूने सां पढ़िण था मूंखे जीअं पंहिंजी लाइफ में पंहिंजो हिकिड़ो शौंक़ु आहे अलॻि सां टिफ़िननि जो आहे उहो त मुंहिंजो शौंक़ु ई हुहो मज़बूरी कोन्हे मूंखे टिफ़िननि जो रोटी खाराइणु मूंखे जाम वणंदो आहे साम्हूं वारो खाई करे ख़ुश थींदो आहे न पोइ मूंखे जाम वणंदो आहे इहो मां इनजे करे इहो कम वधीक करणु पसंदि कयो मां मशीन खे पसंदि कोन्ह कयो मां रोटी जो पहिरियों पसंदि कयो मुंहिंजा हीअंर बि घणा खां टिफ़िन वेंदा आहिनि त जेको बि खाइंदो आहे न खाई करे हीअंई चवंदो आहे की सुठी हुई पोइ मूंखे बि इहे ख़ुशी थींदी आहे इहो ॿुधी करे की मां बि मुंहिंजी तरफ़ सां कंहिंखे कुझु सुठो कयो मां मूंखे बि ख़ुशी मिलंदी आहे उहो ॾिसी करे हुननि जी बसि हाणे इहेई भॻवानु जी दुआ आहे बाक़ी सभु ईअं ई राज़ी ख़ुशीअ सां हलंदो अचे मुंहिंजे घर परिवार खे कंहिंजी नज़र न लॻे मुंहिंजी बसि हीअई इच्छा आहे सभु राज़ी ख़ुशी रहनि ॿार ख़ुशि ख़ुशहाल हुजनि हिननि जी तबियत हमेशह ठीकु ठाकु रहे हीअंई हमेशह घुमंदा फिरंदा खाइंदा पीअंदा रहूं ज़िंदगी हीअं राज़ी खुशीअ सां निकिरे ॿई ॿार बराबरि सेट थी वञनि मम्मी हमेशह ठीकु ठाकु रहे भाउ बि मुंहिंजो पंहिंजे घर परिवार में उहो बि ख़ुश रहे हमेशह बसि मुंहिंजी इच्छा त हाणे हीअई आहे एतिरी मालिक़ ख़ाली महिर करे एतिरी कंहिंजे मथां कोई तकलीफ़ न पए सभिनि जो राज़ी खुशी थींदो अचे सभु संपी करे रहनि पाण में मिली जुली रहनि सिंधियुनि जो नालो थिए हा हिकिड़ी इच्छा त ईहा बि आहे की हाणे अॻियां हली करे असां सिंधियुनि जो बि नालो थिए असां सिंधियुनि खे पंहिंजो हिकु राज्य मिली वञे जीअं असांजा सिंधी हीअंर बीठा आहिनि पेंजे लाइ उहो सभु मिली वञे सभु राज़ी ख़ुशीअ सां करण सभु असां सिंधियुन खे सपोट करण असां सिंधी हिक थी करे असां पंहिंजे लाइ लड़ो था पंहिंजे लाइ सभु करण जी इच्छा रखूं था पिया जीअं हीअंर ई डिजिटल सिंधी आयो आहे असां हुनमें सिंधियुनि खे असां सपोट था कयूं असां पाण बि सिंधी आहियूं ऐं सिंधी हुजण ते असांखे कल्ह बि गर्व हुयो अॼु बि गर्व आहे असांजा ॿार घर में ख़ुदि असां सां सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि ऐं असां सिंधियुनि खे पहिरियों सपोट असां सिंधियुनि सां गॾु ई आहे असां बि सिंधी आहियूं ऐं असां सदाईं हुननि सां गॾु रहंदासीं बसि हिक हीअ दुआ आहे हाणे सभिनि जो राज़ी ख़ुशीअ सां थी अचे जय झूलेलाल जय झूलेलाल